भारतक अनेक राज्यमे राज्य सरकार द्वारा साइकिल अथवा लैपटॉप देबाक योजना चलाओल गेल अछि हमरा नजरिमे ई पूर्णतया ससङ्गत नहि अछि ई एकटा वोट प्राप्तिक तुच्छ प्रयास अछि समाजमे शिक्षाके प्रसार लेल जरुरतमन्द बालिकाके अगर एकर आपूर्ति कयल जाइत छै तऽ तर्क सङ्गत छैक लेकिन अगर ई योजनाके लाभ सभके देल जाइत छैक तऽ ई गलत कारण होइत छैक सक्षम परिवार अपना लड़कीके स्वयं सभ तरहे सहायता करबामे सक्षम रहैत छथि मूलतः एहि योजनासँ समाजमे लाभ नहि लोभ उत्पन्न भऽ रहल छैक एहिसँ बेहतर ओकरा विद्यालयमे बेहतर शिक्षाके आवश्यकता छैक